फाल्यां म्हजें चेडूं तुमच्या फ्लायटीर वचपाचें आसा टू पुने गोवा टू पुने आनी ताज्या बरोबर कोण वचचें ना कित्याक आमचे कडेन जायना वचपाक एक इमरजंसी आयिल्ली आसा सो शी तेका वचपाक पडटा आनी आमकां आमचें काम सोडून वच्चें जायना हिंगसून सो ते फ्लायटान आसतना तें मायनर भुरगें ताका लागून तुमचें कोणाचें एसिस्टन्स फ्लायटान जाय पडटलें ताचें बरें करून ताका सांबाळून व्हरचें आनी ताका पावयचें आनी तिंगा आमचें कोणू येतलो ताका व्हरोंक सो फ्लायट जर्नी चोलता आसतना मातशें ताका पळोवचें की बरे भशेन ते पुना पावतलें म्हूण कित्याक आमचे कडेन सारकेंच जायना नाजाल्यार आमी व्हरतले आसले बट इमरजंसी लागोन ताका वचचें पडटा सो थँक्यू पयले पळोन पयले सोडून म्हणटा ताका बरे भाशेन व्हरचें थँक्यू